مجھے اگر کبھی موقع ملا یا میں کر میرے پاس کچھ بچے پڑھتے ہیں جو کچھ جلسوں میں حصہ لیتے ہیں تو میں اس جلسے میں اگر مجھے آغاز کرنے کا موقع ملتا ہے یا میں کی بھی ہوں تو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ پہلے جو بھی جلسے کا پروگرام کا جو ہوتا ہے اس کا آغاز سب سے پہلے میں بچوں کا ایک لسٹ بناتی ہوں جسے جس چیز میں پارٹیسپینٹ ہونا ہے میں اس کا ایک ترتیب اسینڈنگ آرڈر میں اچھے سے پورا کر لیتی ہوں اس کے بعد مہمانوں کا جو ہمارے آنے والے خصوصی مہمان ہوتے ہیں یا کچھ جو ہمارے آنے کے کے گارجین ہوتے ہیں جو ان سب کا انتظامات پہ بھی میں دھیان دیتی ہوں اور بچے جو جس چیز میں بھی جو بھاگ لیتے ہیں تو میں ان کا بہت دھیان رکھتی ہوں کہ کوئی بھی ہمارے بچے چھوٹے نہیں یا ہمارا کوئی بھی جلسہ ہے یا کوئی پروگرام ہے اس میں جو بھی جس چیز میں لینا ہے جس ٹاپک پہ لینا ہے وہ سارے بچے اس میں لے بولے اور بچوں میں تھوڑی بہت اگر کمی ہو بھی جاتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس بچے کا حوصلہ افزائی میں کرتی ہوں تاکہ آنے والے دوسرے سالانہ پروگرام یا جو بھی جلسہ ہو یا کسی بھی انتظام تقریب کا ویسا ہو تو ہمارے بچوں کو ایسا نہیں لگے کہ ہم سے پچھلی بار ایسا ہوا تو وہ یہ ہو گیا تو میں ان کا بہت اس بات کا میں بہت دھیان رہتا ہوں رکھتی ہوں کیونکہ بچے کے من میں جو ہوتا ہے اس سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور جوکہ ہونا نہیں چاہیے بچہ کا حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے اس سے بچوں میں بہت ہی اسا انکریمنز ہوتا ہے